ہمارے علاقے میں ماہی گیر یعنی مچھلی مارنے والے کو ایک الگ کمیونٹی کے طور پر ہم لوگ جانتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کو ایک پیشہ پیشہ کی طرح کرتے ہیں مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ ہے اور وہ مچھلی ہی کا کاروبار کرتے ہیں ہمارے علاقے میں ان لوگوں کا اپنا ایک الگ گاؤں ہے اور الگ زبان بولتے ہیں ان لوگوں کو بنوا کہا جاتا ہے ان کے بہت زیادہ ذاتیں تو نہیں ہے لیکن وہ خود کو بنوا کہتے ہیں ہندو مذہب کے مانے ماننے والے لوگ ہیں اور مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو اپنے تہوار ہوتے ہیں اور وہ ان تہوہاروں کو بہت جوش کے ساتھ مناتے ہیں باقی وہ ہندو مذہب کے سارے تہوار مناتے ہیں جیسے دیوالی ہوگی ہولی ہو گئی اور اس کے علاوہ وہ تمام تہوہار جو ہندو مذہب میں منائے جاتے ہیں وہ سارے تیوہار وہ لوگ مناتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں زیادہ تر اپنی تعلیم میں مصروف رہتا ہوں تو مجھے اپنے سماج کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے